औ हेल' नै दं ओरैनो माबा भ्लग भिडिय' नायदोंमोन आं बांसिनैनो फुजिनि भ्लग भिडिय'खौ नायो सम सम नायो थेवबो आं फुजिनिखौ बांसिन नायो आरो फैसायानो गैया माजों बायनो अफालाय नुबामालाय गोरलैयाबो जि मोजां दालै फुजिना अनथावथाव सम सम नायो आं बांद्राय नायनो बायो गेमस्रिनिखौ देखायनायखौनो बारा मोनो आं गाननाय फोरखौनो बायो आं बिनिखौ देखायनायानो बारा आंलाय गोसो खांसिनो

बखिनाया बखिजायोहाय होमब्लाबो गारा मालाय फुजिया सिमपोल आराम बयजोंबो अनजायोबो साफर्टबो खालामजायो औ मोजां होयो औ दे